औ बाजै दाख्लैनि फ्लिमआ माबादिमोन औ औ ए बेबायदिनो जोंहाबो एसे एनै लाबोनांसिगोनलै ओरै बारलां औ ओरै बारलांफा थियाटारखौबो लाबोब्ला मोजां जागोन ना जाया जाखो ओरैजाय नै हाब जोंनो लाबोसै नोंसोरल' एसे एसे लोगो लायै लायै दखान होदो मा होदो एसे साहा दखान ओरै दावदै दखान बिदि होदो बिनिफ्राय औ औ औ मेगि थिगि दे दे दे बाजै दे ओमफाय नै ओमफ्राय नै एबाराव जों दुर्गा फुजायाव मोनसे फ्लिम लाबोनो नागिरदों नोंसोर एसेबो खोनाबायाखै नामा ए ओरैजाय मोनब्रै गाहाम फ्लिम दं दाबो खोनायाखै नोंसोर एद भग'बान एबारना साबसिन साबसिनबावसोनो आंथ' पस्टारखौ नायजोबाखै नालाय अबसे थुंग्रिबो दं होनदोंलायदां आं थुंग्रि होननाय बायदि खोनादों मोनसेखौ ए बिनो साबसिन बायदि होननाय खोनादों नामा एसे बावनो एसे मालखौबो बुरजा लाखा सेकेण्ड श' जागोन नालाय इन्कामखौ खालामनांगोन ना नोंस्राबो औ अखा हायाब्लानो जाबाय बोथोराल' मोजां जाब्लानो जाबाय बे अखा हाब्लानो औ जोंहाबो लाभ जागोन नोंस्राबो लाभ जागोन दोनै अखा हायोब्ला बहुद जा लस दं दान्थ'सै दान्थ'सै